अजमेर ज़िले में स्वास्थ्य सेवाऊं ॾाढी सुठियूं आहिनि हिते घणेई सारा निजी इस्पतालि आहिनि घणेई सारा सरकारी इस्पतालि बि आहिनि हिते सरकारि घणेई सारियूं चिकित्सा सुविधाऊं ॾेई रखी अथनि जंहिं में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजिना ॾेई रखियूं आहिनि ॿियों ग़रीबु गुरबण लाइ फ्रीअ में इलाजु आहे फ्रीअ में दवाऊं बि ॾेई रखियूं अथनि जंहिं में सुठो इलाजु बि मिलंदो अथनि ऐं सुठा बेड साफ़ु सुथिरा बाथरूम ऐं ॿियों काफ़ी सारियूं सुविधाऊं बि हिते अजमेर ज़िले में सरकारि ॾेई रखियूं अथनि